یوں تو ہندوستان کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا کبھی بھی ہم لوگ لوگوں کو چھٹیوں کے موقع ملتے ہیں تو ہم لوگ اپنے شہر کے باہر کسی اور جگہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے کہ عام طور پر بہت سارے لوگ دلی وغیرہ جاتے ہیں جہاں پر جامع مسجد لال قلعہ انڈیا گیٹ ہے یا پھر بہت ساری جگہ ایسی بھی ہیں جہاں ہم لوگ گھومتے ہیں دلی کے باہر لوگ گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر حیدر آباد کا چار مینار ہے یا یا لکھنؤ کا بڑا امام باڑہ زیادہ خوبصورت ہے اس طریقے سے امبیڈکر پارک جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو دلی میں یا پھر آس پاس کے علاقوں میں سے آتے ہیں اور بہت سارا لطف اندوز ہو کر دلی کی ان میناروں کو عمارتوں کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کئی طرح کے نام کئی طرح کی عمارتیں دلی میں موجود ہیں جس کو دیکھ کر لوگ ان پرانی عمارتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے ہمارا ملک خوب نام کما رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ہندوستان کو بہت ہی زیادہ اہمیت اور بڑھاوا دیتی ہیں